میں ایک مہینے سے سوچ رہا تھا میں فریج لوں فریج لوں لوگوں نے بولا بھائی آپ کے گھر میں ایک فریج کی ضرورت ہے آپ لے لو مجھے بھی اچھا ہوا میں بھی لے لوں لینے کے بعد مجھے ایسا افسوس ہونا پڑ رہا کچھ کہنے کا نہیں نہ یہ کولنگ کر رہی ہے اچھی نہ بڑھیا کمپنی مجھے ملا شروع شروع میں ایسا لگ رہا تھا مجھے بہت یہ کی ایک یہ خوشی مل رہی ہے میں نے گھر میں ایک فریزر لے آیا ایک ایسا فریج جب مجھے گھر آنے کے بعد پتا چلا بھائی مجھے ایسی فریج کی ضرورت نہیں یہ تو کولنگ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے یہ اتنی بکواس کمپنی ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا لوگ کیسے اس کو پسند کرتے ہیں مجھے نہیں لینا اس کا ایک بھی سامان اچھا نہیں ہے مجھے فریج کے بارے میں پہلے اگر پتا ہوتا تو ہم کبھی بک نہیں کراتے مجھے لینے کے بعد بہت افسوس کی بات ہو گئی میں لوگوں کو کیسے سمجھاؤں کہ بھائی فریج کیا ہے کتنا خراب ہے جب مجھے اتنا خراب لگ رہا ہے تو لوگوں کو کتنا خراب لگتا ہوگا